आबाद मावनाया जाहैबाय जों दैज्लांआव माइ आबाद खालामनाय जायो बेजों लोगोसे माखासे मैगं थाइगंफोरखौबो दैज्लांआव मोनो बेफोरनो जाहैबाय सबाय बिमा बिदिनो खुमब्रा बिदि जोगोनार बायदि मैगंफोरखौ जों दैज्लांआव मोननाय जायो जों दैज्लां बोथोरावबो अखाजोंसो अखा गैयाब्ला जों माइ आबादखौ खालामनो हाया बेबायदिनो अखाया नांगौ समाव बिदिनो दैज्लां महराव हायाबा जों माइखौ गायनो हानाय जाया बेखायनो बोथोरजों आबादआ आबुङैनो बोथोरनि सायाव सोनारो बे जों माइ दैज्लां बोथोराव बेफोर माइखौ गायनाय जायो जेरै जोसा माइब्रा नोखाथिसालि आगोनसालि बिफोर गोबां माइफोरखौ जों गायनाय जायो नै मेसें बोथोरावबो बिदिनो गोरान खेथि मावनाय जायो बेफोराव जों सिबिं बेसर फाथो बेफोरखौ फोनाय जायो बिदिनो दा मानि जोंनि दा बोथोरा गोबां अखा हागासिनो बिदिनो अखाजोंनो गोबां बिदिनो सारअन्थाय गावनाय माबानाय बेफोर बा दा बोथोरआ सोलिगासिनो दङ दिनै आबादनि थाखाय जों दैज्लां बोथोराव माइखौनो गाहाय होननानै साननानै लानाय जायो